जोंनि ओनसोलाव मिथिंगायारि सम्पद हिसाबै बिफां लाइफां दै बिफां लाइफांआव बिफां लाइफां जों लोगोसे दै हाजो हाला दैमा दैसा बेफोरो गाहायै थायो एबा दङ बिफां लाइफांखौ जों मिथिंगानि सम्पद हिसाबै गोबां खामानाव बाहायनो हायो बे ओनसोलनि मिथिंगायारि सम्पद बिफां लाइफांफ्रा जोबोद बेसेन गोसा बेसेन गोनां बेफोरखौ फालांगिआव बाहायनानै गोबां रां आरजिनो एबा खामायनो हायो बेजों लोगोसेनो दैमा दैसाफ्रावबो ना बायदि रोखोमनि गोबां नाफोर मोननो हायो आरो बेफोर नाखौ हाथाय बाजाराव फाननानै गोबां रां आरजिनो हानाय जायो लोगोआव बे ओनसोलाव हाजो हाला दैमा दैसा दं हिसाबै बे जायगायाव बाला अन्थाय बायदि गोबां मोननो हायो जाय बाला अन्थायफोरा बेफार फालांगियाव बाहायनानै गरमेनाबो बेखौ बेफार फालांगियाव बाहायनानै रां आरजिनो हायो गोरलैयैनो बेनि थाखायनो बे फारसे जों नायोब्ला जोंनि ओनसोला मिथिंगा सम्पदजों रां खावरि दावगा लांनायनि गोबां गोरलै लामा दङ